गोदोनि दिनाव जोङो ओ नांगोलजोंनो गोबां हाल एवनानै माइ गायोमोन खोथिया खुबैयो आरो माइ गायो दानि दिनाव जोङो ट्रेक्टर बाहायनानै बे खोथिया खुबैयो खोथिया खुबैखांनायनि उनाव जोङो ओ खासिया बानायो खासिया बानाय खांनानै जोङो लौसिया गायो ओ गोदो जोङो गावनो खस्थ' खालामनानै गायोमोन दा खामलाफोर ज' ज' लानानै गायनाय जायो आरो गोरान खेथि खुबैयो जोङो जेरै सबाइ बेसर सिबिं गम इंग्रा बेफोरखौ जोङो गोरान खेथि खुबैनाय जायो आरो आसुबो खुबैनानै खुबैयो गोरानैबो आरो आसुखौनो गोरान खुबैनानै दुब्लियावबो माइ गायनाय जायो